नमस्ते मेरा नांऽ एकता गोस्वामी ऐ ते अज्ज जेह्ड़े मसले पर में बोलना चाह्न्नी आं ओह् ऐ टैकनॉलजी रिलेटिड ऐक्सिडैंट दिक्खो जी जेह्ड़े साढ़ी दुनियां ऐ ओह् टैकनॉलजी दे मामले च इन्नी अग्गें जाई चुकी दी ऐ इन्नी अग्गें जाई चुकी दी ऐ कि ओह्दे कन्नै असें गी बड़े फायदे न जियां कि अगर इक इक पास्सा गै लेई लैच्चे अस बिज़ली आह्ला जदूं दी बिजली बनी दी ऐ जां बिजली दे कन्नै चलने आह्लियां जेह्ड़ियां चीज़ां न टैकनालजी जियां बधी दी जियां साढ़े कि घर बाशिंग मशीन दिक्खो लैओ ओह् चला दी कपड़े भई धोने हत्थ ल्हाने दी जरूरत निं उत्त पानी पाया ते कपड़े पाए निरमा पाया ते ओह् चलदी जंदी चलदी जंदी ते उ'ऐ कपड़े धोई ओड़दी ते ओह् किन्ना फायदा ऐ ओह् साढ़ा किन्ना टैम बचांदी जिन्ने चिर धोड़ी कपड़े मशीनै च धुचै दे होंदे उन्ने चिर धोड़ी अस इक होर कम्म करी लैन्ने कन्नै कन्नै कन्नै कन्नै रुट्टी बी बनी जंदी केईं घरें इस गल्ला मेरा आक्खने दा मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ ओह्दे कन्नै अस बड़े अच्छे अच्छे कम्म बी करी सकने आं टैकनॉलजी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े बड़े कम्म अवा दी लेकिन जेह्ड़ा जेह्ड़ा ओह् ऐ जेह्दे एह्दे कन्नै ऐक्सिडैंट होआ दे न दुनियां च ओह् बी बड़े बड़े नराले होआ दे जियां कि जियां कि ओह्दे च में तुसेंगी सनां जेह्ड़े जेह्ड़े में सुने दे न अज्ज धोड़ी में तुसेंगी ओह् सनानी आं पैह्ला ऐक्सिडैंट केह् होंदा ऐ कि जेह्ड़ा चार्जर होंदा ऐ ना फोनै दा फोन गै साढ़ी बड़ी टैकनॉलजी इसलै चला दी ओह्दा जेह्ड़ा चार्जर होंदा ऐ ते अगर ओह् लग्गे दा होऐ असें बड्डे महानुएं गी ते ओह्दे कन्नै कोई करंट निं पौंदी ऐ लेकिन जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे न ओह् उसी मुहैं च पांदे न कि के निक्के बच्चें गी आदत होंदी जेह्ड़ी चीज़ थ्होऐ फटाफट भुञां चुकदे ते मुहैं च देई ओड़दे ते लेकिन जेह्ड़ी एह् ऐ इसी जेल्लै ओह् मुहैं च पांदे न तां होंदी केह् केईं बारी ते उ'नेंगी ऐसा करंट लगदा ऐ कि ओह् बचैरे बड़े घ्याएल होई जंदे लेकिन केईं बारी केह् होंदा कि उं'दी डैथ बी होई जंदी इस गल्ल जेह्ड़ी एह् टैकनॉलजी रिलेटिड जेह्ड़ियां चीजां ना इं'दे कन्नै जेह्ड़े ऐक्सिडैंट न ओह् बी बड़े होआ करदे न बड़े हादसे होआ दे न दुनियां च जियां के साढ़े कोल केह् होंदा कि जियां अज्ज बड्डे बड्डे पुल बना दे मशीनें कन्नै जेह्ड़ी मशीनां न एह् केह् ऐ इ'यै टैकनॉलजी ऐ एह् मशीनें कन्नै एड्डे बड्डे बड्डे पुल बनांदे न लोग लेकिन ओह् केह् होंदा टैम औने पर जां कदें कोई गल्ती होई जा उंदे कोला तां ओह् केह् होंदे कलैप्स होई जंदे मतलब ओह् भज्जी जंदे भजदे ते ओह्दे कन्नै ज्हारां लोग केईं बारी ओह्दे थल्लै फसी जंदे कदें कोई मरी जंदा किन्नियां गड्डियां होंदियां चला दियां ओह्दे पर ओह् पेई जंदियां किन्ने गै हादसे ओह्दे कन्नै होई जंदे ओह्दे बाद में तुसेंगी सनां ओह्दे बाद केह् होंदा ऐ कि जियां साढ़ा फोन ऐ जेह्ड़े बी निक्के निक्के बच्चे न अज्जकल फोनै गी लग्गे दे रौंह्दे चलाई चलाई चलाई फोन नुहाड़ी जान कड्ढी ओड़दे ते इक टैम औंदा ओह् इन्ना भखी जंदा अस ते चलो स्याने होई गेदे हून साढ़ा फोन थोह्ड़ा गर्म होंदा ते असेंगी पता चली जंदा कि भई फोन छुड़ने दा टैम आई गेदा ते अस फोन छोड़ी ओड़ने लेकिन जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे ओह् निं इस गल्लै गी समझदे कि असें फोन जेह्ड़ा ऐ ओह् छुड़ना चाहिदा अगर ओह् फोन नेईं छोड़न ओह् भखदे जंदा भखदे जंदा केईं बारी ते बच्चे चार चार पंज पंज घैंटे लगातार फोन चलांदे ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा फोन फट्टने दे असार होई जंदे किन्नी जगह् अस खबरें च सुनने न कि फलाने दा फोन फट्टी गेआ फलाने दा फोन फट्टी गेआ बड़े दूर किसी जाना मेरे गै इक रिश्तेदारें दा जागत हा उसने इक बारी केह् कीता फोन चलाई चलाई चलाई फोनै दी जान कड्ढी ओड़ी चार घैंटे फोन लगातार चलाया ओह्दे बाद महाराज फोन जिसलै होएआ गर्म ते फोन फट्टेआ एह् शुकर ऐ नुआढ़े जेह्ड़ा मूंह् सिर अक्खियां थोह्ड़े दूर हियां तां ओह् बची गेइयां लेकिन नोहाड़ा जेह्ड़ा हत्थ हा ओह् थोह्ड़ा जख्मी होई गेआ फटोफट उसी डाक्टरें कोल लेई गे फिर डाक्टरै ने चलो ट्रीटमैंट दित्ता ते ओह् ठीक होई गेआ लेकिन एह् सारा आक्खने दा जेह्ड़ा तात्पर्य जेह्ड़ी मेरी गल्ल करने दा मतलब ऐ ओह् एह् ऐ कि जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ एह् बेशक्क एह् साढ़ै कन्नै बड़ा अच्छा बी करदी लेकिन एह्दे जेह्ड़े ऐक्सिडैंट न ना एह् बड़े जादा खराब होंदे जेह्दे कन्नै असेंगी बड़ा जादा नकसान होई सकदा जियां हून कैमिकल होंदे बड्डे बड्डे बड़े बड़े ऐसे ऐसे कैमिकल चले दे जेह्के के बड़े जादा साढ़े आस्तै यूज अस करने आं जियां इक निक्का नेहा में तुसेंगी इक उदाहरण दिन्नी आं कि जियां कपड़े धोन्ने आं कपड़े धोने च बी किन्ने जेह्ड़ा पौडर यूज होंदा ओह्दे च बी कैमिकल गै होंदे जेह्ड़ा साल्ट गै होंदा ओह् लेकिन जेह्ड़ा अगर अस इ'नें कैमिकलें गी अस थोह्ड़ा गै गल्त यूज करचै ते किन्ने ऐक्सिडैंट होई जंदे जियां लोग तेज़ाव दा किन्ना गल्त इस्ते ओह् यूज करदे न तां एह् बी इक टैकनॉलजी दा गै ऐक्सिडैंट ऐ इसी बी अस इक टैकनॉलजी दा ऐक्सिडैंट आक्खी सकने आ किन्ने हादसे करदे न लोग कदें कुसै पर सुट्टी ओड़दे कदें कदें केह् होंदा कि बड्डी बड्डी फैक्ट्रियें च लोग कम्म करा दे होंदे न बिंद हारी लापरवाही करदे ते एह् डुलदा ते उं'दे कदें हत्थ फकोई जंदे कदें किश होई जंदा कदें किश होई जंदा ते एह् जेह्ड़ी चीज़ां न इ'नें सारें गी कोला असें बचना चाहिदा ते बचने आस्तै असें केह् करना चाहिदा अपना बड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा पैह्लें जेह्ड़ी पैह्ले नंबर में गल्ल कीती कि फोन दा जेह्ड़ा चार्जर होंदा ओह् हमेशा तोआरियै रक्खना चाहिदा तोआरियै रक्खना जेह्ड़ा बी बच्चें आह्ला घर ऐ उ'नें हमेशा तोआरियै रक्खना चाहिदा ताकि थुआढ़े लौह्के लौहके बच्चे न जेह्ड़े उ'नेंगी जान दा खतरा निं बनी जा अगर उ'नें अगर ओह् मुहैं च पाई ओड़न उं'दी डैथ होई सकदी उ'नें गी लग्गी सकदी करंट लग्गी सकदी ओह्दे बाद जेह्ड़ा हून तुसेंगी गल्ल सनानी आं जियां एह् बिजली गै ऐ बिजली दे किन्ने उपकरण अस इसलै अस घरै च चलाने आं पक्खा चलाने आं कूलर चलाने आं ते बाशिंग मशीन चलाने आं पैह्ले जमान्ने च एह् चीज़ां नेईं हियां होंदियां पैह्ले जमान्ने च लोग केह् करदे हे जियां कम्म गै करदे हे जियां कपड़े गै धोने होंदे हे ते ओह् हत्थे कन्नै धोंदे हे ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा उंदी जेह्ड़ी ऐ उं'दी जेह्ड़ी बर्जिश बी होई जंदी ही ते ओह्दे उं'दे कन्नै ओह्दी सेह्त बिलकुल ठीक रौंह्दी ही लेकिन अज्जकल जेह्के असें कपड़े जेह्के ओह्दे बिच्च फटाफट सुट्टने ते इ'यां दौड़ मारने दूआ कम्म करने गी ओह्दे कन्नै केह् होंदा के साढ़ी जेह्ड़ा कोई साढ़ी शरीर ऐ ओह्दी कोई मतलब कोई ऐक्सरसाइज निं होई पैह्लें पैह्लें कपड़े हत्थै कन्नै धुचदे हे ओह्दे कन्नै साढ़ा पेट बी ठीक रौंह्दा हा पेट अन्दरै बी रौंह्दा हा अज्जकल जिस मर्जी पास्सै दिक्खी लैओ सारी जनानियें दे ढिड्ड बधे दे ओह्दा मतलब एह् ऐ कि उ'नेंगी कम्म जेह्ड़ा थोह्ड़ा घट्ट होई गेदा ते पौचे गै दिक्खी लैओ अज्जकल टैकनॉलजी कन्नै पौचे गै भाई स्टैंड आह्ले आई गे हून कुड़ियां खड़ोई खड़ोईयै पौचे मारदियां पैह्लें बेही बेहियै मारदियां हां ओह्दे कन्नै जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां हां उं'दा जेह्ड़ा अपना अन्दर फीमेल आह्ला जेह्ड़ा सिस्टम होंदा हा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखदे जिसी साईंस च ओह् बी ठीक रौंह्दा हा लेकिन अज्जकल ओह् बी खड़ोइयै मारदियां होर अज्जकल निक्के निक्के बच्चें गी दिक्खो तुस कमर दर्द कदें किश कदें किश एह्दा एह् मतलब ऐ कि बच्चें गी जेह्ड़ी ऐ स्हेई बचपन कोला गै उ'नेंगी ऐक्सरसाइज निं होआ दी ओह्दे च थोह्ड़ी जेही बिम्मेबारी जिम्मेदारी लोकें दी बी ऐ ते मेरा मतलब ऐ के पैह्लें बच्चे छड़ा घर गै रौंह्दे हे ते घरै दा कम्म करदे करदी हे ते उ'नें मतलब उस्सै स्हाबै दे गिज्झी जंदे हे लेकिन अज्जकल अस बच्चें गी ओह् कम्म लान्ने गै निं हैन बच्चें गी हर बेल्लै आखने तुस पढ़ो तुस पढ़ो तुस पढ़ो ते उ'नेंगी नेईं आंदा ऐ उं'दी बी एह्दे च गल्ती निं ऐ ते इस गल्ला फ्ही जिल्लै ओह् बड्डे होई जंदे ते उ'नें टैकनॉलजी यूज करियै गै कम्म करने न दिक्खो गर्म पानी लोड़दा ते कोई अग्ग निं बालनी कोई लकड़ियां निं अग्ग नेईं बालनी ते लकड़ियां निं किट्ठियां करनियां ते लकड़ियां निं किट्ठियां करनियां ते उ'नेंगी कि'यां पता चलना कि साढ़े जेह्ड़े पिछले लोग हे कि'यां कि'यां कम्म करदे हे कियां लकड़ियां किट्ठियां करियै दूर दराज़ जंदे हे पैदल ओह् पैदल चलने कन्नै बी उं'दी सेह्त ठीक रौंह्दी ही लेकिन अज्जकल सिर्फ उ'नें गीज़र दा इक बटन दबाना ते न्हाई लैना लेकिन गीज़र बी तुस इक टैकनॉलजी दिक्खो गीज़र बी इक बड़ा गल्त चीज़ ऐ जियां केईं लोग केह् करदे गीज़र आन करियै न्हौंदे न ते ओह् केह् करदा शॉवर लैंदे न ते गीज़र ऑन होंदा ओह्दे कन्नै किन्ने लोकें गी करंट बज्जी जंदा ते ओह्दे कन्नै लोग उ'यां मरी जंदे इस गल्ल जेह्ड़ी बिज़ली ऐ ना पैह्लें ते सारें कोला बड्डी टैकनॉलजी बी इ'यै ऐ ते सारें कोला जादा ना ऐक्सिडैंट बी एह्दे कन्नै होऐ दे ते असें इसी जेह्ड़ा बड़े जरूरी कदम चुक्कने चाहिदे तांकि अस इ'नें ऐक्सिडैंटें कोला बची सकचै सारें कोला पैह्लें असें जेह्ड़ी बिज़ली ऐ ओह्दा ध्यान कन्नै कम्म लैना चाहिदा हमेशा चपली पैरैं लाइयै फ्ही इं'दे जेह्ड़े सुच्च न ओह् छूनें चाहिदे ओह्दे बाद अगर असें जियां में थोआढ़े कन्नै गल्ल करा दी ही कि मेरे रिश्तेदारें दे बच्चे दा जेह्ड़ा हत्थ जली गेआ तां असें बच्चें गी रोकना चाहिदा कि तुस इक जां दो घैटें कोला जादा फोन नेईं दिक्खो भावें ओह् ओह्दे उप्पर पढ़ा दे गै होङन लेकिन तुस इन्ना जादा फोन नेईं यूज करो थोह्ड़ी फोनै गी रैस्ट देओ जां लैपटाप गै न केईं जेह्ड़े मेरे गै कन्नै जियां लोग न ओह् केह् करदे लैपटाप पर पंज पंज दस दस घैंटे कम्म करदे रौंह्दे पर ऐसा नेईं करो तुस दो घैंटे कम्म करो ओह्दे बाद लैपटाप गी थोह्ड़ी रैस्ट देओ फ्ही कम्म करो एह्दे कन्नै बच्चें दियां अक्खियां खराब होआ दियां एह् बी इक इसी बी अस ऐक्सिडैंट हादसा गै आक्खी सकने जियां बच्चें गी एह् फोन दिक्खी दिक्खी जां एह् लैपटाप दिक्खी दिक्खियै अक्खियां खराब होई गेइयां ते जां केईं बच्चे भलेआं गै इ'यां सुनदे गै निं हैन अच्छा केईं बच्चे केह् करदे न फोन चलांदे चलांदे चला दे ध्यान पूरा फोनै च होंदा ते इ'यां पैदल चला दे होंदे किन्ने बारी गड्डियें गी बज्जी जंदे जित्थें बड्डे बड्डे लाह्के बड़े जादा रश होंदे न गड्डियें दे उत्थें उं'दे किन्ने बारी ऐक्सिडैंट होई जंदे केईं बारी उ'नेंगी स्लिप लग्गी जंदा पैर भन्नी ओड़दे लत्तां भन्नी ओड़दे केईं बारी ग्रैह् बनाई ओड़दे अपने जोड़ा इस गल्ला मेरा आक्खने दा मतलब ऐ कि तुसें बड़े तरीके कन्नै इ'नें चीज़ें गी यूज करना चाहिदा जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ इसी बड़ा बड़ा ध्यान कन्नै यूज करना चाहिदा ताकि एह् मशीनां थुआढ़े पर भारियां निं पौन ऐसा निं होऐ कि एह् मशीनां तुसें इन्सानें गी चलान ऐसा होना चाहिदा कि इंसान मशीनें गी चलान ताकि मशीनां जेह्कियां लोकें पर हाबी निं होन अते होर एह् ऐक्सिडैंट जेह्के थोह्ड़े रुकी जान इस गल्ल जेह्ड़ा बी कम्म करो ओह् पूरे ध्यान कन्नै करो ताकि एह् जेह्ड़े इंसिडैंट होआ दे ऐक्सिडैंट होआ दे एह् हादसे बंद होई जान बंद निं अस करी सकने पर उ'नें घटाई अस जरूर सकने आं कि मतलब जियां चार्जरै दी लाईट बंद करी ओड़ी जां कोई पक्खा लग्गे दा किश लग्गे दा उसी बी बंद करियै रखचै इ'यां ऐसा होंदा इक घर पक्खा लग्गे दा लग्गे दा लग्गे दा ओह् पक्खा पता निं किन्न किन्ने चिर लग्गे दा रौंह्दा ओह्दे कन्नै बी ओह् घसदा होग अंदरा अंदरा जेह्दे कन्नै ओह् कुसै बेल्लै बी पक्खा पौने दा डर होई सकदा जां किश बी होई सकदा तुसें केह् करना चाहिदा कोई बी स्विच न जेह्के आफ करियै जित्थें जित्थें बी उं'दा इस्तेमाल नेईं होआ दा ऐ उ'नेंगी ऑफ करियै जाना चाहिदा ओह्दे बाद तुसें अपनियां गड्डियां अपने एह् बी जेह्ड़े उपकरन न जि'नेंगी अस टैकनॉलजी रिलेटिड चीज़ां आक्खने आं एह् जेह्ड़ी चीज़ां न इ'नेंगी बड़े आस्ता चलाना चाहिदा बड़े ध्यान कन्नै चलना चाहिदा बड़े इ'यां उछलपुने नेईं करने चाहिदे इस गल्ला इ'नें गल्लें कन्नै में धन्यवाद करनी आं